हैलो अंजी केह् हाल ऐ आं ते ठीक कुत्थें ओ आं में आई दी ही बजार ते तुस लब्भे निं आं अंऊ आई ही थोह्ड़ा फंक्शन हा ते में सोचेआ थोह्ड़ा प्रॉफ्ट बगैरा लैना हा ऐ थुआढ़ी हट्टी कनेह् न कनेह् शैल न बाऽ दिक्खो आं मिगी बधिया क्वालिटी दा चाहिदा मिगी बधिया क्वालिटी दा स्हेली दा ब्याह् ते मिगी चाहिदा बधिया क्वालिटी दा चलो एह्बी ठीक ऐ अज्जकल कीते दा तुसें कोई शैल लैना होऐ ते किन्ने सौ धोड़ी आई जंदा अच्छा कनेहा हार पाई जाह्गा शैल नेहा बारहां तेरहां ज्हार दा इइन्ना मैहंगा किश जादै निं होंदा किश बजट बी होंदा मड़ो आं सनाई ओड़ेओ कन्नै थोह्ड़ा इंया ठीक ठीक लैना होऐ ते सत्त अट्ठ ज्हार तगर आई जाह्गा आं ते में लैना ते ओह् केह् मिगी सनाई ओड़ो कि स्टील दा होना जां ओह् इंया प्लास्टिक दा होना अच्छा अच्छा ठीक ओह् ते ऐ चलो लैना ते ऐ उनें पॉर्सल पैसे ते खर्चने गै पौने अगर ब्याह् ऐ ते अगर लैना ते शैल गै लैना ऐ नी कोई चेतै बी रक्खे की किश दित्ता हा नी कोई गल्ल निं ते में औना भी शामीं बजार आं ते मिलगे थुआढ़े कन्नै चलो ठीक ऐ ठीक ऐ भी